हमें हमारी बेटी की शादी है और कुर्ती वुरती अभी एक फ़ीसद क्या रहा है कितने में होगा ज़्यादा ख़र्च में नहीं चाहिए ऐसा करिए कि जैसे कुछ थोड़ा आपके सामने हो जाए क्योंकि हमारे पास उतना हाँ अच्छा हाँ हाँ कैसा करें क्या सही से अपन सामान दे दें और कोई भी ना हो हाँ जी बात कर सकते हैं

बोलो जींस नहीं चाहिए हो गया कुर्ती हो गया दरी भी हो गया और वो टेंट ओंट सभी चाहिए ना हाँ जो उन लड़की को देते हैं सोफ़ा वोफा हो गया यह क्या सब देना पड़ता है ना हाँ तो सब चाहिए

ठीक है अच्छा कल बात कर लेंगे ठीक है ठीक है सोफ़ा वॉफ़ा चाहिए हाँ सोफ़ा वोफ़ा चाहिए ठीक है कल हम आ कर देख लेंगे आपका सामान हाँ जैसा संभव होगा हम बताएँगे हाँ नमस्ते